की कहै छै अथि सौन भादव आबै छै बाढ़ि आबै छै तऽ दहा जाइ छै सब किछु धान तान रोपै छियै से सब दहा भसा जाइ छै तऽ की कहै छै घर दुआरि भासि जाइ छै फुस के घर बन्है छी सेहो भराठ करै छी ओहो घर दुआरि भासि जाइ छै घर दुआरि खैस परै छै फेर ओ घर दुआरि के सौन भादव जे चैल जाइ छै तब तऽ फेर ओ घर दुआरि के बन्है छियै तऽ माल जाल राखै छियै पशु राखै छियै नौकर घास भूसा करै छियै अँ गाय माल दुहि कए दुहै छियै पशु के तब दूध दै छियै तब आबै छियै घास काटै छियै तब खियबै छियै धुऐ छियै तब दुहै छियै की कहै छै

सबकिछु करै छियै तब आबै छियै घर पर तब खाना बनबै छियै सब खाइ छियै पियै छियै नवराखै छियै तब फेर बाध जाइ छियै बाध सँ आबै छियै फेर राति मे खाना बनबै छियै खाइ छियै सुतै छियै अऽऽऽ खरगोश के खरगोश के दुभी दै छियै खाय लए खरगोश के घास काटै छियै खरगोश के धुऐ छियै बच्चा के पियाबै छियै धुऐ छियै अँ की कहै छै राखै छियै दुभी काटि कऽ दै छियै ओकरा करैट मे राखै छियै ओकरा खियबै छियै फेर बच्चा के निकैल कऽ पियबै छियै भात रोटी खायला दै छियै तकरबाद की कहै छै सान आ आसिन मे दशहरा आबै छै दशहरा मनबै छै नवराति करै छै तऽ नवराति करै छै ने तऽ नवरातिमे फल फूल खाइ छै फलहारी करै छै नवो दिना नवराति करै छै तकरा फल फूल खाइ छै पियै छै तब दशहरा दिना निस्तार होइ छै जतरा दिना निस्तार होइ छै तहन सबकिछु खाय पियै छै अन्तिममे सबकिछु करै छै तकरबाद की कहै छै सेए कातिक महिना आबै छै कातिक महिना से

कातिक महिना आबै छै तहन सबकिछु करै छै छठि करै छै लबका कपड़ा किनै छै साड़ी किनै छै साया किनै छै अंगी किनै छै सीबै छै पीनैह छै खरना करै छै खरना कए कऽ बिहान बिहा कऽ फेर ऊपास करै छै फेर हाथ उठबै लेल जाय छै हाथ ऊठा कऽ घाट परसँ आबै छै घाट परसँ आबै छै फेर भोर क जाय छै साँझ कऽ साँझ कऽ जाइ छै तऽ साँझ कऽ एलै तऽ फेर भोर मे गेलै तऽ भोर मे एलै तऽ सब चढ़ेलकै बढ़ेलक घाट पर हाथ उठेलकै तब खेलकै पिलकै तब फिर सबकिछु एलै तऽ घाट परसँ सब धियापुता के फलफूल देलकै सब चढ़ेलकै बढ़ेलकै घाट परसँ एलै तब केलकै धेलकै तब खेलकै तब पाबनि बाली के खायले देलकै बेटी पुतौह तकरबाद की कहै छै सेए सिरुआ पाबनि आबै छै सिरुआ पाबनि मे तोरा सतुआनि पाबनि ओकरा सतुआनि चढ़बै छै पाँचटा मूठला गसैके ओकरा चढ़बै छै तऽ पाँचटा मूठला शक़्कर सतुआ चढ़बै छै फूल अउरी अगरबत्ती अओ र बारै छै तकरबाद ओकरा दै धियापुता के दै छै बिहान भऽ कऽ जुड़शीतल आबै छै जुड़शीतल मे की कहै छै सब बालबच्चा के जुड़बै छै भोर कऽ उठि कऽ घर दुआरि के जुड़बै मालजाल के जुड़बै छै तकरबाद की कहै छै बरी बनबै छै घाटि सनै छै बरी छौकै छै तब फेर ओकरा चढ़बै छै बढ़बै छै तब ओकरा सब धियापुता सब खैलक पीलक तब साँझ मे ओकरा जुड़ैलक बरतन बासन के बिहान भए क ओकरा की कहै छै ऐऽऽ सबके अथी करै छै तऽ तिलासकराति एलै तिलासकराति मे केलकै अथी तिल चाउर चढ़ेलकै तिल चाउर चढ़ा कऽ तऽ की कहै छै चढ़ेलकै तिल चाउर सब धियापुता के देलकै तकरबाद लाइ बनेली अथी चुरा भुजलियै अरबा चाउर भुजलियै की कहै छै मुरही के लाइ मुरही के लाइ बनेलियै तब की कहै छै शक़्कर देलियै तब लाइ अथी लाइ बनेलियै चाउर के बनेलियै चुरा के बनेलियै तिल के बनेलियै धियापुता खाइ गेलै की कहै छै अँऽऽ घड़ी पाबनि एलै घड़ी पाबनि मे रोट पाकलै पाँचटा ओकरा चढ़ेलियै आऽ ओकरा चढ़ा कऽ घड़ी पाबनि मे दसटा पाँचटा रोट पाकलै दसटा सोहरी पाकलै दसटा पूरी पाकलै तऽ ओकरा चढ़ेलियै ओकरसबके सलामी परल गेलै तब ओकरा सबकिछु चढ़ेलियै गोसाईं बाबा लग मे तब ओकरा राति मे बिहान भए कऽ फेर सब उठाए पुठाए कऽ रखलियै फेर उठाए पूठाए कऽ रखलियै तऽ बिहान भए कऽ रोठ के तरलकै फेर चढ़ेलियै भोर मे तब ओकरा चढ़ाए कऽ रोठ तरलकै भोर मे जाए कऽ तब सब धियापुता खाए गेलै सबकोइ खेलकै पिलकै तहन ओ अपन अपन काम धंधा करै लेल चैल गेलै तकरबाद की कहै छै अथी चौरचन पाबनि एलै चौरचन पाबनि मे की कहै छै चौरचन पाबनिके लिये चौरचन पाबनि मे कुटलियै पिसलियै कुटि पीस कऽ धैलियै तकरबाद की कहै छै नहेलियै सुनेलियै नहा खेलियै तब लबका कपड़ा किनलियै साँझ मे नबका सबकिछु पेन्हलीयै तब चढ़ेलियै पकेलियै नाचेलियै सब पूरी तुरी धमौरा अओ र बनेलियै छाँछी पौरलियै की कहै छै छाँछी पौरलियै तकरबाद साँझ मे चारिटा डाली भेलै चारिटा छाँछी भेलै चढ़ेलियै चढ़ाए कऽ तब साँझ मे दुगो मौरर देलियै तब सब मरद पुरुख खेलकै बालबच्चा सबकोइ खेलकै परसाद तहन अथी भेलै आ तऽ की कहै छै

अऽ अथी एलै बालबच्चा भेलै बालबच्चा के पुश मे पुसौठ केलियै बगिया बनेलियै अँटा पिसेलियै बगिया बनेलियै धियापुता के पैर गोर सेकलियै तकरबाद की कहै छै जे फागुन महिना मे मूँग बुनालियै खेत जोति कऽ खेत जोतलियै तऽ मूँग बुनलियै फागुन महिना फागुन महिना मूँग बुनलियै तकरा मूँग बुनि कऽ पा अथी बुनि कऽ छोरि देलियै तकरबाद पाकलै हन जेठ मास मूँग तरबै मूँग तोरि कऽ ओकरा तोरि कऽ डेन्गेबै चुरबै फटकऽबै ओकरा सुखेबै ओकरा राखबै तब ओकरा दालि बनेबै तब खैबै आ की कहै छै आथी

मकइ रोपलियैय कातिक महिना कातिक महिना मकइ रोपलियै ओकरा पानि पटेलियै खाद देलियै बैसाख मे काट लियै